हमरसभके गाममे बहुत अंधविश्वास मे जीवि रहल छै आदमीसभ मतलब बहुत तरहके अंधविश्वास मानै छै जेनाकि कहीँ जाइत रहै छै तऽ कियो पीछाँसँ टोकि दै छै तऽ कहै छै ई हमर काम नहि हैत ई आइ हमर काममे कोनो ने कोनो दिक्कत हएत फेर क कहीँ जाइत रहै छै तऽ सिशल टूटल शीशाके देख लै छै तऽ कहै छै से सुबह सुबह टूटल शीशाके देख लेलहुँ आइ हमर दिन ठीकसँ नहि जायत फेर एहनेमे भऽ गेल जेनाकि आइ कोनो जाइ छियै अगर आगाँसँ कुत्ता आबि गेलै या एहन कोनो जे जकर मृत्यु भऽ गेल छै तऽ कहै छै कि हँ सुबह सुबह देख लेलहुँ आओर दोसर एहन एहन कोनो हमरसभके गामके आसपास एगो दू गो एहन गामसभ छै जकर सुबह सुबह नाम नहि लै छै कियो ओकर गाम्के नाम लेलासँ अशुभ मानल जाइ छै से कहै छै कि नहि ई ई गामके नाम लेलासँ यात्रा नहि बनै छै से हम ई सुबह सुबह गामके नाम नहि लेबक चाही फेर भऽ गेलै जेनाकि भूत प्रेतके भूत प्रेत कहीँ जाइत रहै छै तऽ कोनो एहन सन कोनो उज्जर साड़ी या किछु देख लै छै तऽ कहै छै कि भूत छै ओतय ई छै ओतय नहि जो ताहिके बाद भऽ गेल अहाँ कहीँ जाइ अहाँ कहीँ जाइ छियै तऽ साँप आगाँसँ गुजरि जाइ छै तऽ कहै छै साँप रास्ता काटि देलकै ओहिके बाद फेर शाम शाम टाइमके अगर कुत्ता भूकै छै घरके सामने या आसपास तऽ कहै छै कुत्ता भूकै छै कोनो अशुभके हेतै या शुभ के कुत्ता भूकै छै कुत्ता भूकै छै तऽ ओ नहि नीक होइ छै फेर भऽ गेल जेना शाम फेर शामके गीदड़ ओही जगहपर कुत्ताके जगहपर भूकै छै तऽ कहै छै गीदड़ भूकै छै तऽ बहुत बढ़िआँ होइ छै से भूकयके चाही शामके सुबहके कोयलके आवाज सुनयके चाही ओहिके बाद फेर भऽ गेल अहाँके कहीँ जाइ छियै तऽ पीछाँसँ कियो टोकय नहि अगर टोकि दै छै तऽ कहै छै पीछाँसँ किया टोकलहुँ हम कामसँ जाइ छलहुँ हमर काम नहि हएत एहन तरहके बहुत गाममे अंधविश्वास देखल जाइ छै हँ लेकिन ई अंधविश्वास नहि मानयके चाही अंधविश्वास बूढ़ सूढ़के सँ छै से हँ एहन एहन तरहके कोनो छै लेकिन अंधविश्वास नहि मानयके चाही